जेह्ड़े स्टूडैंट जेह्ड़े स्कूल दे हाई स्कूल दे बच्चे बक्ख बक्ख स्कूलै बच्चे होंदे जी कोई केईं लोक ग्रां दे लोक केईं लोक पैदल जन्दे स्कूलै गी ते केइयें लोकें लाई दि'यां अपनी अपनियां गड्डियां हैं स्कूला आह्लियां गड्डियां लाई दियां केइयें जिं'दे कोल पैसे हैन केईं लोक केईं लोक आई जंदे घरा दा उसे उ'नें आपूं छोड़ने बच्चें अपने गड्डियें केई लोक जेह्ड़े बचैरे दूरा औंदे ओह् जन्दे पैदल हैं बाकी होर केई रैगुलर बस्सां बी लाई दियां लोकें इ'यां बस्सां औंदी लैने लेई इ'यां नेईं औंदी जेह्ड़ी क्वालटी एजुकेशन आखदे कि मुश्कल ते बड़ा होंदा कि जेह्ड़े लोकें बचैरें पंज बजे उट्ठियै औना पौंदा अट्ठ बजे बचैरे स्कूल ते पंज बजे उट्ठना पौंदा छे बजे दो दो घैंटे लोकें केई बारी पैदल चलना पौंदा पैदल चलियै औना पौंदा बड़ा लत्तैं बी पीड़ां होंदियां राती जाइयै कैह्लू पढ़ना भी आखदे जी थोआ थुआड़े नम्बर निं औंदे हैं बचैरे इ'यां इ'यां दर्दें दुर्दें मारे चक्कर ल लत्तें पीड़ां होंदियां उ'नें गी भी आखदे जी नम्बर निं शैल आए फेल होई गे भी उ'नें दुक्ख ते होंदा गे है बचैरें गी बड़ा भी हैं मुश्कल ते होंदा गै जेह्ड़े लोकें बचैरें पैदल औना होंदा जेह्ड़े बाकी आक्खो जी केई इ'यां केईं केईं लोक आई जंदे गड्डियें हैं में ते इ'यै आखना कि स्कूल जिन्नी कोल होऐ उ'न्ना गै स्हेई रौंह्दा बाकी जेह्ड़ी डिफिकल्ट ते होंदा गै ऐ जे ते आक्खो कि जेह्ड़ी प्राइमरी एजुकेशन लैने गुड क्वालिटी आफ एजुकेशन होंदी उस्सी लैने ताईं कि बड़ा असान होंदा औना पौंदा दूरा केईं केइयें केइयें केईं कोला औंदे केईं दूरा औंदे केईं बस केईं ट्रकै पर औंदे